اتر پردیش میں تعلیمی نظام اسکول چھوڑنے اور غیر حاضری کے مسئلے کو کئی طرح سے حل کر رہا ہے جیسے روک تھام کے پروگرام کر کے ان پروگراموں میں بچوں کے ماں باپ کو بلایا جاتا ہے اور ان سے ان کے بچے کے بارے میں بات کی جاتی ہے جیسے ماں باپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا بچہ اسکول چھوڑتا ہے یا غیر حاضر رہتا ہے اس کے علاوہ بچوں کو پڑھائی لکھائی کے فائدے بتائے جاتے ہیں اور پڑھائی لکھائی کی اہمیت بتائی جاتی ہے تاکہ وہ اسکول آئیں اور اپنا سلیبس کو آسان اَن کریں اور سلیبس بھی آسان رکھا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے پڑھ بھی سکیں